میرے خیال سے ہمارے ہندوستان میں اردو زبان بہت ہی پیارا زبان ہے لیکن ہندوستان میں لوگ ہندی زبان کو زیادہ مہتو دیتے ہیں کیونکہ اس کو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ بھی ایک پیارا زبان ہے ہندی بھی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یہاں جس کو اردو زبان پسند ہے اردو میں باتیں کرنا پسند ہے اردو میں کچھ بولنا کچھ سننا پسند ہے اور کسی بہت سارے ایسے بھی ہیں جس کو ہندی پسند ہے میرے لیے تو میرا ماننا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہندی زبان اور اردو زبان دونوں ایک ہی موازا ہے اور دونوں کا زبان بھی سیم ہی ہے لیکن اپنا اپنا لوگوں کا سوچ ہوتی ہے خیال ہوتی ہے پسند ہوتا ہے تو جیسے کہ ہم کو اردو پسند ہے ہم اردو میں باتیں کرتے ہیں اردو ہمیں چیزوں کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کا ہنر رکتھے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بہت لوگ ایسے ہیں جس کو ہندی پسند ہے ہندوستان میں بہت لوگ ہندو ہندی ورڈ کو استعمال کرتے ہیں اسی لینگویج اسی زبان میں ہی بولتے ہیں ویسے ہندی اور اردو کوئی فرق ہے نہیں سیم ہی ہے لیکن اپنی اپنی پسند کی بات ہے اپنے اپنے خیال کی بات ہے

میں میرے خیال سے ہندی اردو زبان بہت ہی پیارا زبان ہے اور ہندی بھی بہت ہی پیارا ہے ہمارے ہندوستان میں چلتے ہیں لیکن آج کل کچھ کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو ہندی اردو زبان میں اسپیس دیتے ہیں کہیں پر جلسہ ہو یا پھر کہیں پہ جلسہ لگا ہو مجلس لگا ہو تو بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اردو زبان میں اسپیس دینا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی نظروں میں اردو زبان بہت ہی پیارا زبان ہے بہت ہی خوبصورت زبان ہے اس لیے لیکن تو یہ بہت جگہ ایسا بھی ہوتا ہے جہاں پہ محفل سجتی ہے تو لوگ ہندی زبان میں بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے خیال سے ہندی بھی ان کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت زبان ہے تو اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں اپنے اپنے پسند کو لوگ رجھاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں جس کو جس زبان میں جس زبان کو وہ جو ہے سمجھتے ہیں جیسے کسی کو کوئی اردو سمجھتا ہے کوئی ہندی تو جو انسان ہندی کو سمجتھے وہ ہندی کے اسپیس دیتے ہیں کہیں پر اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو اردو زبان پسند ہے تو وہ اپنے اسپیچ اردو زبان میں ہی دیتے ہیں تاکہ لوگوں تک ان کی سوچ پہنچے ان کی پہچان پہنچے لوگوں کو ان کا بولنے کا طریقہ پسند ہو تو میرا تو میرے خیال سے اردو زبان بھی بہت پیارا زبان ہے اور ہندی بھی بہت ہی پیارا ہے ہمارے ہندوستان میں اردو اردو ہندی دونوں زبان چلتے ہیں اور اور بھی طریقے کے بہت سارے ہیں جو چلتے ہیں تو اردو زبان ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی جلسہ میں جاتا ہے تو اس کو اردو میں ہی بات کیا جاتا ہے جب کوئی اردو سمجھتا ہے تو وہ انسان کو سمجھ پاتا ہے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ اسے ہندی پسند ہوتا ہے تو اپنی اپنی زبان ہے اور میرے حساب سے ہندی اردو دونوں سیم ہی ہیں ہلکا سا ڈفرینٹ فرق ہے الگ ہے اس کی کوئی بات نہیں ہو